ٹیکنالوجی نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو بدل کر رکھ دیا ہے اسمارٹ فونس اور انٹرنیٹ نے روزمرہ کے کاموں کو بہت آسان بنا دیا ہے کچھ اہم چیزیں جن کے لیے اسمارٹ فونس اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے لیے چند پہلو ہیں جس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا نمبر ایک ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ آن لائن ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ پلیٹ فامس نے سفر کو بہت آسان بنا دیا ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کر اپنی ٹرین بس یا ہوائی جہاز کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور ہوٹل کا کمرہ بھی با آسانی بک کر سکتے ہیں نمبر دو بکنگ آن لائن بینکنگ اور موبائل بینکنگ نے بینک کے کاموں کو بہت آسان کر دیا ہے آپ گھر بیٹھے ہی بینک کے مختلف کام سر انجام دے سکتے ہیں جیسے کہ بلو کی ادائیگی رقم کی منتقلی اور اکاؤنٹ کی معلومات دیکھنا اور پیسے وگیرہ کتنے اکاؤنٹ میں ہیں یہ تمام چیزیں نمبر تین ادائیگی موبائل والٹس اور ڈیجیٹل پیمنٹ سروسسز نے پیسے کی ادائیگی کو نہایت آسان اور محفوظ بنا کر رکھا ہے آپ کسی بھی دکان یا ریسٹورنٹ میں کیو آر کوڈ اسکین کر کے یا صرف موبائل نمبر سے ادائیگی کر سکتے ہیں نمبر چار خریداری آن لائن شاپنگ پلیٹفامس جیسے کہ امازون اور فلپ کارٹ نے خریداری کو آسانی اور دلچسپ بنا دیا ہے آپ اپنی مطلوبہ چیزیں گھر بیٹھے ہی آڈر کر سکتے ہیں نمبر پانچ معلومات حاصل کرنا انٹرنیٹ پر مختلف سرچ انجنس ویب سائٹس اور شوشل میڈیا پلیٹ فامس کے ذریعے کسی بھی موضوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کئی کام جو پہلے بہت وقت اور محنت طلب ہوتے تھے اب چند منٹوں میں اور بہ آسانی کیے جا سکتے ہیں